हेलौ औ औ लायखानदो नामा जोंनाव साहा मोनगोन सिंग्रा मोनगोन गुगुनि मोनगोन बिदि सिस्टेम थ' दङमोन किन्टु मानसियानो गैया हैग्रा

दाथ' हैग्रा गैया र' दा बे मानसिया फैबा आङो थिनहरगोन दे मा मा नांगौ होनदोंमोनलाइ आं लिरनानै लानि अ जागोन दे

गुगुनिया जायो औ दावदैबो दं फ्राइ ना बयेल जागोन दे ओमफ्राय दावदैया दैसेयाव बिसताका गुगुनिया दसताका साहायाबो दसताका ओमफ्राय सिंग्राया थरसेयाव थायबा दसताका फिसाखौ नांगौना गिदिरखौ नांगौ थायबा फिसाया औ लायो बारा लाया पनसास ताकाल' लायो गिदों नामा लानो बे टाउनाबो एसे माबा जायो नालाय गोजान जायो नालाय नोंसोरना बबेयाव मोनलाय जायगाया तितागुरियावनो ए दे हैगासिनो